जी हाँ हमको मनोरंजक समाचारों में अच्छी रूचि है जो हमको बहुत अच्छा लगता है मनोरंजक समाचारों को पढ़ने के लिए तो हम हमको बहुत अच्छा लगता है या हमको बहुत मज़ा आता है या जैसे अभी कहें कि मनोरंजक समाचार पढ़ने के लिए तो फ़िर अच्छी जो मज़ाक वाली चीज़ें होती हैं जो कॉमेडी ग्रुप के समाचार पत्र होते हैं तो अच्छा लगता है हमको पढ़ने के लिए बाकी समाचार पत्र तो उसमें न्यूज़पेपर को इधर उधर की बातें जानने के लिए तो न्यूजपेपर पढ़ा ही जाता है लेकिन मनोरंजक चीज़ से इससे जो ख़ुशी मिलती है वह कहीं नहीं मिलती है तो कॉमेडी के रूप में जो न्यूजपेपर होते हैं वह अच्छे लगते हैं हमको पढ़ने के लिए जो हमको अंदर से ख़ुशी जिस पर पढ़कर महसूस होती है तो अच्छा लगता है और वह बहुत अच्छी बात भी है कि मनोरंजक चीज़ें पढ़नी चाहिए और उन्हीं के बारे में सोचकर जो एक ख़ुशी मिलती है वह हमको बहुत ज़्यादा अच्छी बात कि और मनोरंजक समाचार सुनना अच्छी बात है और जो यहाँ मनोरंजन के लिए जो तुम्हारे काम आए तो और अच्छा लगता है कि हाँ चलो यह समाचार हमने पढ़ा है तो मनोरंजक समाचार सबसे अच्छी है सो फार गुड टू हेयर अच्छी सोशल मीडिया पर जो वही आते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारा पसंदीदा काम

क्योंकि न्यूजपेपर का पढ़ना और तो इसलिए कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है हमको और हमको लगता है कि जो मनोरंजक ताब पढ़ने से ख़ुशी मिलती है वह सबसे अच्छी है और हर इंसान को यह पढ़ना चाहिए और हर इंसान को यह बहुत ज़रूरी है कि मनोरंजक किताब चाहे न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है तो उधर से कुछ सीखना चाहिए